भाई असां सिंधी माण्हू आहियूं असांखे पंहिंजी भावना ऐं असांजी पंहिंजी अ ॻाल्हाइण जो ऐं पंहिंजो जंहिंखे चइबो आहे न अपनोपन पंहिंजो पहचानु सुञाणप उहा ॾाढी जरूरी आ्हे सिंधी असांजी ॿोली अहिड़ी सुठी ॿोली आहे जंहिंज़े करे असांखे अ जेतिरा असांजे हिनमें अख़र आहिनि न ॿी कंहिं ॿोलीअ में एॾा कोन्हनि जीअं ॾ ॼ ॿ ॻ ऐं वरी असां छा कंदा आहियूं जेके अ सिंधी यूज़ कंदा आहियूं न इस्तेमालु कंदा आहियूं जेके जीअं ण आहे हिंदीअ में न इस्तेमालु कंदा आहियूं असां वण चवंदा आहियूं ऐं जीअं ॼ ञ आ असां चवंदायूं ॼञ वञा थो या ङ आहे मुङ त इहे ॿियनि भाषाउनि में जेके आहिनि न इहे अख़र इस्तेमाल न थींदा इन त इएं जेके अ अख़र इस्तेमालु थींदा आहिनि न चवंदा आहिनि सिंधी ॿोली ॾाढी शाऊकार ॿोली आहे शाऊकार जंहिंखे अमीर ॿोली चइबो आहे एॾो एॾी सुठी ॿोली आहे जंहिंमें हिकु हिकु अख़र जा अलाए घणा लव्ज़ आहिनि त इन्हीअ करे सिंधी ॿोली असांखे अं असांखे फ़कुर आ्हे त भाई असां सिंधी जातिअ में पैदा थिया आहियूं ऐं जेका पंहिंजापु आहे पाण में ॿ सिंधी किथे बि मिलंदा आहिनि त केॾी खुशीअ सां मिलंदा आहिनि केॾी पाण में पहचान कढण जी कोशिशि कंदा आहिनि ऐं हिकु ॿिए में हिकु ॿिए खे चवंदा आहिनि मुंहिंजे घरु अचो साईं तव्हां असांजा महिमान आहियो कॾहिं किथे मिलंदा तॾहिं बि मज़ो इंदो आहे ऐं चिचिरियल अख़र कंहिं सिंधी अख़र कननि ते परलाव पए त केॾो खुशी थींदी आहे त भाई यार हीअ हिकु सिंधी आहे ऐं ॿिए इख्तियार पुछे वेदा आहियूं छा तव्हां सिंधी आहियो सिंधियुन सां सिंधी ॻाल्हाइण में केॾी न पंहिंजाइप महिसूसु थींदी आहे सिंधी ॿोलीअ में मूंखे त ईअं लॻंदो आहे भाई हिकु हीअ अहिड़ी ॿोली आहे जंहिंखे असां जंहिं ॿोलीअ में जंहिं हिनमें स संस्कृतिअ में पैदा थिया आहियूं उन्हीअ जो असांखे ॾाढो फ़कुरु आहे महिरबानी